मछुआरनि जो त्यौहार छ्ह अक्टूबर जो मल्हाईंदा आहिनि हू इन लाइ मल्हाईंदा आहिनि ताकि अक्टूबर में मींहुं न पइजे ऐं मींहं जी वजह सां उन्हनि खे कोई दिक़त न थिए इन लाइ अक्टूबर जे पहले आर्तवार ते हिन खे मल्हाईंदा आहिनि ऐं पंहिंजे भॻवाननि खां आशीर्वाद वठंदा आहिनि मछुआरा समुदाय जा कुझु माण्हू समारोह में पादरी जे नालक रोक लॉबिस्टर बासण जो उन्हनि जो हिकु भॻवानु हूंदो आहे हुन खां बि आशीर्वाद वठंदा आहिनि ताकि उन्हनि खे कोई तक़लीफ़ न थिए ऐं पोइ हू मींहं खां बची सघनि ऐं मींहं जे मौसम में हू मछलियूं न पकड़ंदा आहिनि छोकि हुनमें तूफ़ान में इलाही मछुआरनि खे नुक़सान बि थींदो आहे